میرا پسندیدہ اداکار شاہ رخ خان ہے شاہ رخ خان کے اندر سب سے بہترین خوبی یہ ہے کہ وہ ایک زمین سے اوپر اٹھ کے اسٹار بنا ہے اس نے اپنی اداکاری کے بدولت ایک ایسا نام دنیا میں کمایا ہے جوکہ آج کے دور میں شاید ہی کوئی کما پائے شاہ رخ خان کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ اس کی اداکاری کے چرچے آج پوری دنیا میں ہیں انڈیا سے لے کے امریکہ تک پاکستان سے لے کے پاکستان سے لے کے جاپان چین تک سب لوگ اس کی عزت کرتے ہیں اس نے اپنی اداکاری سے جو نام کمایا ہے اس کا ہر جگہ چرچے ہیں شاہ رخ خان کی فلموں میں دیکھیں تو اس کی اداکاری ار ہر فلم میں الگ الگ نظر آتی ہے وہ ہر فلم میں الگ رول کرتا ہے اور وہ اب بخوبی اسے نبھاتا ہے اس کی فلموں کو دیکھیں تو ایسا لگتا ہی نہیں ہے کہ وہ فلم الگ طور پر بنائی گئی ہے ایسا لگتا ہے کہ اس اداکار کو شاید پیدا ہی اس کام کو کرنے کے لیے کیا گیا تھا سب سے بڑی خوبی اس کی یہی ہے کہ وہ ہر ایک ادا کے اندر ڈھل جاتا ہے جس سے کہ لگتا ہے کہ شاید یہ یہی کرنے کے لیے پیدا ہوا تھا اس لیے مجھے سب سے بہتر کا جو لگتا ہے وہ شاہ رخ خان لگتا ہے دوسرا وہ ایک عام سا دکھنے والا آدمی اور اس ایک کامپٹیشن کی کامپٹیشن کے جگہ پر جا کر اپنے آپ کو ایک استھاپت کر لیتا ہے ایک اتنا بڑا نام اپنا بنا لیتا ہے یہ ایک بہت ہی سمّان جنک ایک بہت ہی بہتر کام ہے کیوںکہ آج کے دور میں وہاں جا کے اتنا نام بنانا اور اس فلم انڈسٹری کے اندر جا کے اتنا نام بنانا کوئی عام بات نہیں ہے اس لیے میرا پسندیدہ اداکار شاہ رخ خان ہے